मुंहिंजो पसंदीदा खेल क्रिकेट आहे अ क्रिकेट खेॾण मूंखे बचपन खां ई ॾाढो पसंदि आहे छो की मां बचपन खां ई सचिन तेंदुलकर ऐं धोनी खे ॾिठो आहे हींअर करेंट में असां बि ॾिठोसीं की विराट कोहली ऐं रोहित शर्मा मिली कीअं वल्र्ड कप में सुठो प्रदर्शन कयनि ऐं मां बचपन खां क्रिकेट खेॾंदी आई आहियां मूंखे मूंखे पाण खे बि ॾाढा सारा क्रिकेट जा सभु रूल्स पता ख़बरु आहिनि की छको कंहिंखे चइबो आहे चौको कंहिंखे चइबो आहे वाइट कंहिंखे चइबो आहे हिकु हिकु शइ ख़बरु आहे असांजे भारत में क्रिकेट सभिनी खां पसंदीदा गेम आहे